ہمارے یہاں دریا کی دیکھ بھال اچھے سے کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کوڑا کچرا گندگی نہیں پھیلانی چاہیے اور وہاں جانے کے لیے کشتی کا کیری کرنا پڑتا ہے اور بارش کے پانی سے جھیل کا پانی سیلاب بن کر باہر آ جاتا ہے گھروں میں اس لیے گھروں کا نقصان ہوتا ہے اس سے لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ جھیل کا پانی کچھ خراب رہا گندا رہا تو گھروں میں آ جاتا گھر میں سے لوگ بیمار ہو جاتے اس سے مچھر آتے بیماری پھیلتی مچھر کھانے پہ بیٹھتے ہے وہی کھانا ہم کھا لیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ حفاظت سے رہنی چاہیے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں گندگی نہ ہو